کنویں سے پانی نکالنے کے لیے برقی موٹر کا استعمال ایک مؤثر اور قابل اعتماد طریقہ ہے اس عمل کو استعمال کیا جاتا ہے مثلاً مناسب برقی موٹر کا انتخاب پمپ کی قسم پانی نکالنے کے لیے سمبر سیبل یا سینٹرفیوبل پمپ استعمال کیا جاتا ہے اگر کنویں کا پانی گہرائی میں ہے تو سمبرسیبل پمپ بہتر ہے جبکہ کم گہرائی کے لیے سنٹرفیوبل پمپ موزوں ہے موٹر کی طاقت پانی کی گہرائی اور مطلوبہ مقدار کے مطابق موٹر کی طاقت واٹ یا ہارس پاور کا انتخاب کرے عام طور پر ایک دو ایچ پی موٹر گھریلو استعمال کے لیے کافی ہوتی ہے نمبر دو تنصیب کا عمل پائپ اور تاروں کی تنصیب پانی نکالنے کے لیے ایک مضبوط پائپ کا انتخاب کریں جو گہرائی تک پہنچ سکے برقی موٹر کے لیے معیاری الیکٹریکل وایر استعمال کریں تاکہ کرنٹ کی سپلائی مؤثر ہو موٹر کو محفوظ رکھے سمرل موٹر کو پانی میں مکمل طور پر ڈبایا جاتا ہے جبکہ سینٹرفیوگل موٹر کو زمین پر رکھا جاتا ہے موٹر کو ٹھیک سے فٹ کرے تاکہ وائبریشن یا لیکیج کا مسئلہ نہ ہو نمبر تین برقی کنیکشن موٹر کو مناسب وولٹیج اور کرنٹ فراہم کرنے کے لیے معیاری ایم سی بی استعمال کریں موٹر کو چلانے کے لیے ایک کنٹرول پینل نصب کریں جس میں آن آف سوئچ اور اوور لوڈ پروٹیکشن موجود ہو نمبر چار حفاظت تنصیب کے دوران برقی جھٹکوں سے بچنے کے لیے ربڑ کے جوتے اور دستانے پہنیں موٹر کی دیکھ بھال باقاعدگی سے کریں اور ضرورت پڑنے پر صفائی یا مرمت کریں یہ طریقہ کار نہ صرف آسان ہے بلکہ وقت اور محنت بھی پچاتا ہے کوئی سے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے برقی موٹر کا استعمال نہایت مؤثر ہے خاص طور پر زراعت اور گھریلو ضروریات کے لیے